मां ख़ुशकिस्मत आहियां की मुंहिंजे परिवार में मुंहिंजे माउ पीअ सां मूंखे इहा प्रेरणा मिली की मां समाज शेवा जो मां कमु करे सघियुसि ऐं हुननि जी खे ॾिसी करे मूंखे इहा प्रेरणा मिली की मां कुझु समाज लाइ कुझु करे सघां ह त हां स हेतिरो वक़्त खां वठी तव्हां इहे सामाज खां हेतिरो हुओ कुझु वठो था त तव्हांखे ॾियण बि खपे मुंहिंजे इहा हिकड़ी धारणा रही आहे हमेशह त हिन जे हिन बाबति मां हिकु सामाज खे जोड़ण लाइ कुझु कमु कयो पंहिंजे एरिया में जिते सभु सिंधी खे हुननि खे इकट्ठो करे हिकड़ी संस्था ठाही जंहिंजो नालो आईपैक सिंधी वैलफेयर एसेशन असां रखयोसीं ऐं हुन में घणेई असां कम कंदा आहियूं जंहिंमे शेवा जो कम आहे ऐं जेके बि असांजे हथ तीज त्योहार हूंदा आहिनि हुननि खे असां चङी तरह मल्हाईंदा आहियूं मूंखे इहा प्रेरणा प्रेरणा सूत मुंजा घणेई अहिड़ा जेके साम्हूं मुंये संग हुननि कमु करे ऐं अॻिते हलया हुनन सां मूंखे प्रेरणा थी मिले ऐं अॻ हिन जे हिकु बाबति मूंखे जेके हुननि सम्मान मिलियो आहे हुन लाइ मां शुकर गुज़ार आहियां